हाँ मैंने ऐसी किताब जिसका प्रचार किया था था जिसके जोस ज़ोर से प्रचार हुआ था पर मैंने नहीं पढ़ी पर मुझे किसी ने बोला कि वो पढ़ो उस किताब का नाम था मेरी प्रिय सहेली पर मैंने जब इनको पढ़ा तो भी मुझे पसंद नहीं आई पता नहीं क्यों पर मुझे पसंद नहीं आई उसने मुझे बोला था बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है पता नहीं उसने प्रचार करने के लिए मुझे ऐसा बोला या फिर ऐसे ही ज़ोर देखकर मुझे ऐसा पढ़ने के लिए और ख़रीदने के लिए कहा फिर भी मुझे पसंद नहीं आई तो उसने बोला ये तो सबको पसंद आई है आपको क्यों नहीं पसंद आई तो मैंने बोल दिया कि आपका प्रचार किया हुआ ग़लत है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई सखी किसी कारण से मुझे पसंद नहीं आई पता नहीं क्यों पर उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था जो मुझे इंटरेस्ट वैसी किताब नहीं थी इस वजह से मुझे पसंद नहीं आई